हॅलो कोण उलयता सागां कित्याक फोन केल्लो ओके बरें तुमकां होम डिलीवरी जाय की तुमी हांगच्यान येवन व्हरतली तुमी येवन व्हरतां तुमी सगळीं यादी म्हाका लीस्ट बी आसा वॉट्सएप करतली की तुमी येवन दितली बरें जाता आमचे कडेन वेगळ्यो वेगळ्यो ओफरी आसात तुमकां कितें धान्य जाय पळय त्या प्रमाण मागीर तुमकां ओफर सांगतां हांव आनी ओके तीनूच आयटम्स जाय आनी काबूली चणे बी तशे काय नाका

आनी काळो वाटाणो की ग्रीन वाटाणो दोनी जाता बरे तादूंळ तुमकां फक्त उकडेंच जाय बरें गोंव तुमकां आमचे कडेन दोन कोलिटीचे गोंव येतां गोंव आमी कर्नाटकांतल्यान हाडटात अमुल नावांचो एक ब्रेंड आसा आमच्या कडेन एकदम बेस्ट गोंव ताजे पीठ दळ्ळे की बरे जाता तुमकां खंयचो जाय तो सांगांत हय हय आमी तोंच वापरतात हय गावटी तूप आसा आनी तेल आमचे कडेन खोबऱ्याचे तेल आसा हय आमचे सायडीक एक गिरण आसा जाचे कडल्यान आमी तेल घेवन विकतात हय हय मेळटले मेळटले सो तुमकां जें कितें कितें जाय पळय आनी कितली कॉनटीटी जाय ती तुमी एका पेजीचेर बरोवन म्हाका हाडून दियात ना आमचे कडेन सोलां ना सोलां ना हय सोलां आमटान तसले ना हय तुमी जर होलसेलान घेता न्हय तुमकां आमी होलसेल रेट लायतली रिटेल रिटेलान घेतल्यार रिटेल रेट लायतली बरें तुमी म्हाका लिस्ट दिली न्हय मागीर तुमचो कितलो अमावंट जाता तुमकां कितलो डिस्कावंट मेळ्ळा ते हांव तुमकां सांगू शकता हय कोकोनट ओयल आसता पळय ताजेर फ्री काय ना आनी तुमी जर बाकीच्या ब्रेडाचे तेल घेत जाल्यार एका बॉक्सान बाराचे तेरा पिशव्यो आसता एक पिशवी फ्री मेळटा

बरे थॅक्यू